हॅलो आ इलॅक्ट्रिसिटी बील पेमेंटाची कस्टमर सर्वीस न्ही हा हाय एक्च्युली न्ही म्हजो हांवें न्ही तुमचे एप डावनलोड केल्ले मोबायलाचेर सो कितें जालां हांव मात्शें न्ही म्हाका हांव जस्ट बजट प्लॅन आवट करतालें ह्या म्हयन्या खातीर सो मंंतली बजटा प्रमाण म्हजो इलॅक्ट्रिसिटीचो एक्सपेंन्स जो आसा पळय तो म्हाका मात्सो जाणून घेवपाक जाय आशिल्लो म्हणजे मिटराचे रिडींग कशें पडटा तें जालां कितें म्हणजे आतां हरशीं म्हणून बजेट प्लॅन करतना मात्शे इललेक्ट्रिसिटीक चड म्हशे पयशे वचपाक लागले म्हणजे फाटल्या म्हयन्यान म्हाका खूब बील आयिल्ले त्या खातीर म्हाका मात्शें जाणून घेवपाक जाय आशिल्लें हय हय हय म्हजो कॉन्ट्रेक्ट नंबर जो आसा न्ही कॉन्ट्रेक्ट नंबर न्ही म्हणजे म्हजो ये हय हय हय हां बरोवन घेयात आतां सिक्स झिरो झिरो जिरो टू थ्री वन थ्री सेवेन एट नायन सिक्स हय करॅक्ट करॅक्ट करेक्ट करेक्ट करेक्ट ना बरोबर आसा सो आनी न्ही तांचे तुमचें न्ही मोबायल एपाचेर म्हाका ते फुडें कशें वचप तें म्हाका कळना म्हाका किद जाय जाणा एगक्जेक्टली तुमकां किदें सांगता जाणा की मंंतली समरी जी आसता पळय इलॅक्ट्रिसिटी बी बील म्हजो कसो पेमेंट जाला सो तें जाय आशिल्लें सो म्हाका एक वर्स भराचे तें जाय आशिल्लें म्हजे सारकें म्हाका एक अंदाज येवपाक की कसो कसो म्हजो पेमेंट जाला आनी मिटराचेर म्हजे रिडींग कितलें आशिल्लें तें हय हय हय हय टायमली टायमली भरलां हांवें सगळीं बिलां बी सगळी टायमली भरल्या ओके ओके ओके ओके बरें बरें एप न्ही एप ओपन करून थंय रायट सायडीन न्ही हां हां हां ओके ओके हां आ एक मिनट आ आ ओके ओके ओके कळ्ळें आं कळ्ळे थँक्यू थँक्यू हय हय सबमीट करता रिव्यू सबमीट करता थँक्यू